हाँ नमस्कार सर ओ सर वो बोले तो इस बार फ़ेस्टीवल होली आ रहा है इसमें क्या सब कर रहे हैं अरे अच्छे से तो सर आदमी और हर दिन हर साल हर बार दिन रात में चौबीस घंटा में तो कम से कम दो बार अच्छे से खाना खाता ही है मतलब होली तो कोई विशेष मान लीजिए विशेष पर्व है तो उसमें क्या सब व्यवस्था होगा

अरे तो ऊ त्यौहार मान लीजिए मज़ा आ गया तो उसमें मान लीजिए कि खीर बनेगा क्या कहते हैं दाल की पूरी बनती है पोहा बनता है उसके बाद अकौड़ा पकौड़ा ये सब बनता है हैं और कुछ शंकर जी की बूटी भी दूध में मिलाकर के ये सब भी क्या सब हाँ तो ये सब तो मान लीजिए कि होली जो है सौहार्द और प्रेम का त्यौहार है तो इसको आपके इधर क्या सब कर रहे हैं वो सब ज़रा बताइए तो हम लोग भी उसी ढंग से देखें तो आज आज कल तो हम सुने हैं जो रंग और गुलाल दोनों में मीक्स भी आता है डुप्लीकेट से थोड़ी बचिएगा क्योंकि ये क्योंकि क्योंकि एलर्जी भी हो जाता

क्योंकि पिछले साल हमारे यहाँ कई लोग बीमार पड़ गए थे क्योंकि वो जो है जो मिलावटी रंग और अबीर होता है उससे हमारे यहाँ कई लोग पिछले साल बीमार पड़ गए थे हाँ क्योंकि उससे वो आदमी को मान लीजिए कि ऊ इस्किन प्रोब्लम तो होता ही है साथ साथ आँख उंख वगैरह में चले जाने पर मान लीजिए कि उसमें भी प्रोब्लम हो जाता है तो हम आप हमारे शुभचिंतक हैं इसके लिए और हमें जो जानकारी था इसके लिए आपको सतर्क कर दिए हैं और हमारे इधर तो देखिए इस बार होली लगता है दो दिनों में मनाई जाएगी आएँ आप

हमरे इधर तो यही है कि अब देखिए दू दिन में किस दिन कैसे क्या होता है वैसे चीकन उकन खाते हैं कि नहीं चलिए

सही बात है चलिए अब देखिए ना ऊ दो दिन की होली है इस बार अब ऊ दिन अच्छा पड़ेगा तो मटन चीकन तो मान लीजिए होगा ही अगर दिन अच्छा नहीं हुआ तो मटन चीकन की तो बात ही नहीं है वैसे आपको एडव्हांस में ही होली का बहुत बहुत शुभकामना और बधाई आइए मिलेंगे फिर बात करेंगे धन्यवाद आपसे